इन्ना मिकी पता नी ऐ डोगरी बारे बस ग्रामर दा पता थोह्ड़ा पता ऐ बस इयां अस क्या गी केह् आखदे आं होर लड़का गी अस मुड़ा आखदे आं मुंडा आखदे आं बस ते जियां लड़की गी अस आखदे कुड़ी बस इन्ना ही पता मिकी ज्यादा नि पता